एखन ठण्डाके मौसम छै एखन ठण्डाके मौसम छै ठण्डाके छै बच्चाके कपड़ा वस्तर पिनहेलहुँ सर्दी तर सर्दी आओर भऽ गेल तऽ बच्चा आओरके अथी केलहुँ टोपी आओर कपड़ा वस्तर पिनहेलहुँ आओर बच्चाके अथी केलहुँ वएह खिआएल जाइ छै कि वएह गरम गरम चीज खिआएल जाइ छै बच्चा सबके एम्हरो हइ मीट मछली जे होइ छै गरम गरम चीज बच्चासबके खुआबै छिए तब हे वएह कि रखै छिए ठण्डासँ बचाबै छिए बच्चासबके भोरेके वएह कि कहै छै गरम गरम चीज आओर बनाकऽ बच्चा आओरके खुआबै छिए अथी कपड़ा वस्तर बच्चासबके दै छिए गरम गरम चीज आओर बच्चासबके बनाकऽ दै छिए बच्चासबके दै छिए अथी अथी भेल लगल वएह सर्दी बोखार ठण्डीमे लागि गेल तऽ लऽ गेलहुँ डॉक्टरलग देलक दवाइ बीरो बच्चासबके देलक तऽ बच्चा आओरके तब ठीक भेल तब लऽ गेल सब ठण्डासँ ठण्डा लोकके लागि गेल तब हे वएह तऽ कपड़ा वस्तर वएह तेल कुड़ि गरम अथी सबसँ बच्चा आओरके सेदलक सादलक तब बच्चा आओर कनि ठीक भेल तब लऽ गेल डॉक्टर लगन तऽ देखलक तब हुनका दवाइ उवाइ देलक तऽ बच्चा आओर ठीक भेल बच्चासब अथी केलक ठण्डीके एखन मौसम छेबे करल छै बच्चासबके